जी जी बोलिए कमला जी अभी तो में घर पर हूँ कमला जी जी जी बोलीए कैसा लग रहा आपको

देखिए खाना पीना देखिए खाना पीना इस चरह से आप छोड़ेंगी तब तो बीमार पड़ेंगी ही आपको फ़ीवर भी आ रहा है क्या ये आधा सिर तो देखिए मायग्रेन कि शिकायत होती है मैं आपको आप आपका फ़ोन टाइम कितना है मतलब आप फ़ोन कितना चलाती हैं आप चश्मा चश्में के बिना अच्छा अच्छा देखिए आप चश्मा तो लगा के रखिए और आप ज़्यादा सोचतीं हैं क्या आप ज़्यादा विचार करती हैं इस कारण भी होता है कि जी जी देखिए आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा सोचने से भी टेंशन के कारण मतलब इन्हीं सब चीज़ों के कारण और दिमाग़ माथे में कई चीज़ें चलती हैं तो स्ट्रेस पैदा करती हैं फिर आपका सिर सिर दुखता है मतलब सिर दुखने की कुछ वजह हो सकती हैं फिर आपका स्क्रीन टाइम आप कितना फ़ोन देखती हैं और ये सब और थोड़ा आप डाइट अच्छी लीजिए जैसे कि आप जी जी आप अच्छी डैट लीजिए पालक और चुकन्दर और अपन क्या बोलते हैं चना मूँग ये जो अंकुरित दालें होती है ना वो खाइए आप तो थोड़ा आपके उस में डैट में अच्छ डैट के कारण भी आपका वो भी हो सकता है कि आप खा खाने में कुछ लापरवाही कर रहे हों इस वजह से भी हो सकता है

और फिर शाम को वही छः से आठ बजे तक तो आप इस जी जी ठीक है मैं आपको अभी एक दवाई लिख के भेजती हूँ एस एम एस करती हूँ तो आप वो दवाई मँगवा लीजिए और अभी खाना खाने के बाद ले लीजिएगा उस दवाई को फिर मैं आप कल सुबह मैं आपको चेक करती हूँ ज़्यादा हुआ तो हम कुछ टेस्ट्स कर लेंगे ठीक है ठीक है ध्यान रखिए आप मैं आपको दवाई लिख के भेजती हूँ ठीक है और आप सुबह आ कर मुझे दिखा लीजिए आप मुझ से मिल लीजिए ओके ओके ओके कोई बात नहीं